میرے لیے اب تک کی سب سے خوبصورت ہائیک یہ تھی جب میں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گلے مل کر باغ کے کنارے جھولے پر بیٹھا تھا اور ہم سب نے اپنی مشترکہ یادوں کو یاد کیا اس وقت کی خوشی پرامن ماحول اور محبت بھری گفتگو نے میرے دل کو پر پر اثر دی اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی حقیقی خوبصورتی اسی طرح کے لمحوں میں ہوتی ہے جی ہاں میرے ذہن میں خاص طلوع آفتاب کے لمحے ہیں جب میں نے اپنی پہلی کتاب کے نسخے کو اکٹھا کیا تھا اور محسوس کیا کہ میری محنت اور تلاش کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے وہ لمحہ بہت خاص تھا جب میں نے اپنی مقصود کو حاصل کرنے کی راہ میں ایک اہم قدم اٹھایا تھا میں بہت خوش تھا اور میں اپنا گھر والوں کو خوشی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا